मछमारा माछ मारै छै समुद्रमे तऽ कए टाका किलो बेचै छै कए किलो होइ छै मछमारासभ आ माछ मारि लै छै चलि जाइ छै लोक जाइ छै खरीददारी करय लेल तऽ कहलक एक सए चालीस टाका दू सए बीस टाका अहिना कहलक दाम दीदी बोलय पड़ै छै कहय पड़ै छै बतबय पड़ै छै खरीदय पड़ै छै एकर बाद खरीद कऽ आबै छै तऽ लोक बना कऽ आ तब खाइ छै खाइ छै तऽ ओहिसँ अथि भए जाइ छै तकर बाद हउएह मछमारा फेर गेल माछ मारय लेल तऽ कए किलो मारलह कतेक मारलह यए की दर किलो बेचै छह केना बेचै छह सभ चीजके हउएह बड़का समुद्र सभमे माछ मारय लेल जाइ छै एकरा तऽ जीवनके डर एतेक हे हेतै ने आ केना ओ जीवन हारिएके ने माछ मारय लेल जाइ छै समुद्रमे डुबबै कि मरबै कि हरबै की करबै नहि हेतै से पता छै ओकरा आओर